हैल्लो राहुल जी तुसैं आखना बार बार परेशान करा दे मिगी एह् गल्ल सनाओ कोई इत्थै हिल स्टेशन ऐ मतलब डेस्टिनेशन लांग डेस्टिनेशन प्लैन करनियां होन जम्मू एरिया च अच्छ हां अ ते मतलब अगर इक लांग डेस्टिन डेस्टिनेशन लांग वेकेशन अगर प्लैन करनी ते किन्ना क साढ़ा खर्चा आई या कुछ ए सनागे तुस इक ओवरव्यू हां ओके चलो तुंदे कन्नै गल्ल करियै इन्ना ते क्लियर होइया कि मतलब दस पंदरा ज्हार कन्नै शैल घुम्मी सकने चलो शुक्रिया सर ओके